ہاں میرے پاس ایسے کافی ترکیب یا تکنیک ہے جس کی مدد سے میں اپنے پکوان کو مزید لذیذ بنانے کے لیے استعمال کرتی ہوں جیسے کہ کیوڑا کیوڑے کو میں شوربے کے الگ الگ دکھانے کے لیے شوربے کے پانی کو ایک دم چکنا اور مزید دکھانے کے لیے اچھا دکھانے کے لیے ڈالتی ہوں اور اکثر ہم نمک مرچ مسالوں کو الگ سے استعمال کرتے ہیں لیکن جب بھی میں اپنا کھانا بناتی ہوں جس سے میرا پکوان اچھا بنے اس لیے میں نمک مرچ مسالے جتنے بھی مسالے ہوتے ہیں ان سارے مسالوں میں پنیر مسالہ بھی ملا کر سارے مسالوں کو ملا کر اکٹھا کر کے پھر میں اپنے سبزی میں استعمال کرتی ہوں اور اگر ہمیں پوڑی وغیرہ بنانی ہوتی ہے یا آٹے سے جڑی ہوئی کوئی بھی چیز جس کو ہمیں پھلانا ہو تو میں اس میں سوڈے کا استعمال کرتی ہوں اور اگر ہمیں کوئی کیک وغیرہ جیسے چیزوں کو بنانا ہوتا ہے تو میں انڈے کا استعمال زیادہ کرتی ہوں جس سے ہمارا جو پکوان ہے اور بھی بہترین بن جاتا ہے اکثر ہم نمک کا زیادہ استعمال ہوتا ہے تو نمک کو اسی چیز کے انوسار ڈالتی ہوں تاکہ نمک زیادہ نہ پڑے اور سبزی خراب نہ ہو سبزی کو مزید لذیذ بنانے کے لیے نمک کا استعمال کرتی ہوں اچھا زیادہ نہیں کم